आङो अनलाइनाव मोनसे मिश'आव मोनसे कुरति अनलाइन अर्डार खालामदोंमोन बियो माने बिराथ मोजां आरो प्रडाक्टयाबो मोजां क्वालिटि मोजां आं माने बिरात मोजां मोन्दों आरो गान्नो थाखायबो जा फ्लेग्सिबोल बुस्तुवा ओमफ्राय बुस्तुवा सुटि कटननि ओमफ्राय मोजां थान्दा जायो आरो ओमफ्राय कालारफोराबो आनकमन माने आं गान्नानै माने मानसिफोरखौ बिदिखौ गान्नाय नुवाखै आरो दा आं प्रडाक्टखौ बायनानै बिरात मोजां मोन्दों आरो आं बिरात बे प्रडाक्टनि सायाव बे कुरतिनि सायाव हेपी आरो